नमस्ते जी में ठीक बस तुस सनाओ हां जी मैडम जी में नां इस्सै स्कूलै पढ़ी दियां आं ते मिगी ना तुस मिगी एह् दस्सो कि में बी पार्टीसपेट करना चाह्न्नी आं पंदरां अगस्त प्रोग्राम च

मिगी थोह्ड़ा दस्सो एह्दे बारे च मिगी पता नी ऐ कुत्थै फार्म भरोगा में कि'यां करां गी फार्म फीस हां जी हां जी पंदरां अगस्त हां जी पंदरां अगस्त आह्ले फार्म भरोची गे मैम साढ़े इत्थे ते साइबर कैफे ते बड़ी दूर ऐ ते तुस भरी सकदे ओह् मेरी फार्म स्कूल ते कल हां जी हां जी ते में कल मैडम कल आइयै भरी ओड़गी अज्ज मैम जी में दूरुआं आना ते चलो ठीक ऐ में कोशिश करनी आं ते में अपने भ्राऽ कोला पुच्छनी आं अगर मिगी छड्डी आंदा तां में आन्नी आं ठीक ऐ हां ठीक ऐ जी मैम ठीक हां जी ठीक ऐ मैम जी में आन्नी आं ठीक ऐ ठीक ऐ मैम जी में आन्नी आं ठीक ऐ ओके